अॼु जी तारीख़ में महाराष्ट्र जी फिल्म इंडस्ट्री ॾाढी तकलीफ़ में आहे छो त कोविड जे टाइम में सिनेमा घर सभु बंदि थी विया त जेके माण्हू आहिनि उहे घर में टीवीअ ते ओ टी टी प्लेटफॉर्मनि ते फिल्मूं डिसणु हिरी विया आहिनि ऐं हाणे उहा टिनि चइनि हफ्तनि में नई फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म ते अची वञे थी ॿी ॻाल्हि सिनेमा घर में बि फिल्म जी टिकेट ॾाढी महांगी थी वई आहे हिकु माण्हू फिल्म ॾिसणु वञे थो त पंज सौ रुपया ख़र्चो अचे थो ऐं फिल्मुनि में बि उहो मज़ो न रहियो आहे पहिरियों जहिड़ो ऐं फिल्मुनि ते बि ख़र्चु एॾो थो अचे जो फिल्म करोड़नि में थी ठहे त उनजो ख़र्चु न थो निकिरे छाकाणि त पब्लिक सिनेमा घरनि ताईं न थी वञे त उन्हनि जो ॾाढो नुकसानु थी रहियो आहे